एहिठाम युवासभके रोजगारके लेल जे छै से युवासभ बहुत तरहकेँ जे छै से अहाँकेँ टीम वाइज जे छै से ओ अपन नया जेनाकि एकटा बैट बॉलके टीम ओकर सभके रहैत छै युवा सभके ओहिसँ आगाँ बढ़यलऽ चाहयए आओर जे छै से भोलीबाल टीम रहैत छै आओर जे छै से युवासभ काज करयके लेल जेसभ अहाँकऽ जे युवा सभके शिक्षाके आभाव छै पढ़ल लिखल कम छै ओसभ जे छै मजदूरमऽ काम करयए जेनाकि कतहुँ भी रोड सड़कसभ बनयके रहैत छै समय तऽ ओहि सभमऽ ओसभ अपन मजदूरके रुपमे काम करयए आओर आगाँ बढ़य लऽ चाहयए लेकिन विकासके लेल बहुत आभाव छै एहिठमा ताहि दुआरे ईसभ पूरा कम्प्लीट नहि छै आ लेकिन ताहिओ युवासभ अपन अपन आगाँ बढ़यके एहि तरह सभ बहुत तरहकेँ टीम वाइज जे छै से कोशिशमे लागल छै जे हम आगाँ बढ़ी विकास करी आ बहुत जे छै से लेकिन ताहिओ पूर्ण रुपसँ नहि भए पाबि रहल छै मुदा कोशिशमे जे छै से लागल रहयए हर वक्त जे हम आगाँ बढ़ी आ